हेल' नोंसिनाव न'भारा माबा रुम दं नामा आमफ्राय बे न' रुमाव मा माफोर माबा दङ आमफ्राय आङो फेमिलि थाजानाय नांगौमोन आरो रुम मोनथाम मोनब्रैसो नांगौमोन आरो

आमफ्राय बे रुम मोननैल'जों मारै जानांगौ दे आमफ्राय खथासे मोनदेर बावबानो जाबायमोन आरो खालि जाबावगोन नामा रुमा बबेबा ए दे मोनथाम बाबो थोगोन आमफ्राय बे लेट्रिन किट्चेनआ माबायदि कन्डिशन जेन'बा आमफ्राय फांखा थांखाफ्राबो फांखा थांखाफ्राबो जागोन नामा गासिबो कन्डिशना मोजां ना गाज्रि जेनोबा आंनाथ' बिदिनो रुमफोरखौ मोजां बाथ' आङो नांगौ मोन आरो जेनोबा जों फेमिलि हिसाबै थाहैगोन नालाय जेन'बा लेट्रिनफ्राबोथ' मोजाङै मोजां जानांगोन नालाय जेन'बा थानो मानो सुबिदा नांगौ जाहैबाय आरो जोंनो दे होनबालाय आं गाबोन संफोरहा लागै थांनाय जागोन दां नायगोरनो मानो उम दे होनब्लाय बिदिनो जाथोंसै होनबालाय दे उम